भोपाल जिले में मुख्य प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है जैसे कि हमारे जिले में लोग जैसे कि कचरा है वो गीला और सूखा कचरा एक साथ रख देते हैं जिस्से हमें फिर जिससे परेशानी होती है उन्हें अलग करने में और जैसे कि हमारे यहाँ जो जल के श्रोत हैं हमारे यहाँ बड़ा तालाब है बहुत और एक एक छोटा तालाब भी है तो उससे जो जल का जो अभाव है वो हमें बिल्कुल नहीं देखना पड़ता है और नर्मदा से भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो आता है नर्मदा नदी से जोकि उज्जैन में है और हमारे आस पास जो स्वच्छता है वो अब जो हमारी राज्य सरकार है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नियम इससे इसके रिलेटेड इससे काफ़ी ज़्यादा नियम बना दिए हैं कि जो लोग हैं वो सूखे कचरे को अलग रखें प्लास्टिक अलग रखा जाए और जो गीला कचरा है उसको भी अलग रखा जाए तो उनके द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून हैं तो उससे हमारे आस पास स्वच्छता में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें नजर आ रहा है हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी जगह अब बहुत से जगह जगह डस्टबिन रख दिए गए हैं कि ताकि कचरा जो है वो रोड पर ना फेंका जाए डस्टबिन में ही डाला जाए तो इस तरह से हमारे यहाँ स्वच्छता पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है